हांव फेसबुक ट्विटर आनी इंस्टाग्राम तिनुय वापरतां पूण इंस्टाग्रामाच्या बाबतींत म्हाका अजून पर्यंत तांची पद्धतुच कळना ते फेसबुक आनी इंस्टाग्राम दोनुय एक जाले म्हणटात पूण तरीकीय दोनांची वापरपाची पद्धत जी आसा ती पद्धत आनी एक तर सगळी नांंवां बिवां इतलीं वेगळे तरेचीं आसात की सगळो घुस्पागोंदळ जाता तो मागीर भुरग्यां कडल्यान शिकचो पडटा आनी ताका लागून आनी तें सगळे फोटो शिवाय कांय चलंच ना इंस्टाग्रामाचेर फेसबूकाचेर कितें आसा तुका खुबशो गजाली घालपाक मेळटात ऑडियो जावं विडियो जावं टेक्स्ट जावं बाकीच्यो कसले फोटोज आनी हे तें सगळें घालपाक मेळटा ताचेर चर्चा जाता भरपूर चर्चा जाता सो अशी चर्चेचें ठिकाण म्हणुन फेसबुक आसा ट्विटर हो वेगळो वता ट्विटर हो थोडक्या भितर तुजी थोडक्या हातूंत भितर तुजी सगळ्यो जी मतां आसात तीं मतां मांडपाचो असो तरेचो एक सिरीयस स्वरूपाचो असो प्लॅटफॉर्म तो आनी इंस्टाग्राम हो भुरग्यां मदीं चड पोपुलर जाला जातूंत भितर तुगेले विडियो बिडयो बी सगळे आसतात पूण सगळे फोटो कडेन विजुअल रिलेटेड अशें तरेचें एक तें माध्यम सो अशें न्ही की म्हाका खंयचें आवडना बिवडना प्रत्येकाची धाटणीच वेगळी आसा सो त्या हातूंतल्यान तिनुय वापरपाक मजा येता